سماجی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں مذہب کی تعلیمات مقامی ثقافت اور برادری پر کس طرح اثر انداز ہوتسماجی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں مذہب کی تعلیمات مقامی ثقافت اور برادری پر کس طرح اثر انداز ہوتیی اثر چیز ہوتی ہے جو ہے زبان اور زبان وہ بھی جو سمجھ میں آئے اسی سے اثر انداز ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے وضع قطع کے ذریعے سے اثر انداز کیا جا سکتا اور اپنی تعلیمات کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اثر انداز کیا جا سکتا ہے اور مذہبی تعلیم کو فروغ دیا جا سکتا ہے